हमरा आओरके छै कि मतलब गरमीके मौसम होइ छै ने मतलब कबूतर आओर एतना छै कबूतर छै कौआ छै मतलब हरेक किसिमके मतलब पन्छी छै घुमै फिरै मतलब आबै छै ओकरा सुन्दरताके लिए मतलब देखैमे लागै छै तऽ पालै भी छै मतलब सुग्गा जे छै सुग्गाके हमरासभ पालै भी छिए पालै भी छिए मतलब देखै सुनैमे अच्छा भी लागै छै बहुत रङ्गके पन्छी छै कबूतर छै कौआ छै मैना छै कोयल छै उल्लू छै ओहिमे गरमीके लिए गरमीके मौसम छै तऽ ओकरा मतलब खाबै खाबै पिएके लिए किछु दिअऽ पड़ै छै हमरा आओरके मतलब कि अँगनामे चाहे छतपर पानि राखै छिए ओकरा भोजनके लिए कोनो दाना भी दै छिए चावल दै छिए गहूम दै छिए कोनो भी दाना भात रोटी चावल जे भी छै सब दाना दै छिए जन जिम्मेदारी फिर भी ओहो भी नहि तऽ जान कोनो मतलब पन्छी तऽ फेर ओहो तऽ मनुष्य छिए ओकरो तऽ कोनो अथिए छै ओकरो तऽ मतलब देना चाहिए ने मतलब खाना पिनाके लिए ई लैके मतलब हमरा आओरके दै छिए सब चीजके पशु जीव जन्तुके जतना छै पन्छी आओरके हमरासभ दै छिए अच्छा लागै छै देखैमे बहुत सुन्दर भी आबै छै हमरा आओरके बहुत किसिमके जानवर जे बगुला जे सबमे जे होइ छै बगुला भी आबै छै हमरा आओरके बगुला भी दै छिए हर मतलब पन्छी अनेक तरहके पन्छी मतलब कि आबै छै तऽ हमरा आओरके बाड़ी पिछाँमे भी मतलब गाछ बिरिछ कदमके पेड़ आओर छै ने बहुत पन्छीके आबै छै ओ सुन्दर सुन्दर पन्छी से से सब भी आबै छै आओर खाना पिना भी दै छिए पन्छीके पानि भी दै छिए आँगनमे राखि दै छिए बाड़ीमे भी राखि दै छिए छत भी पर भी दै छिए पन्छीके खाना पिना भी सबचीज बहुत अच्छासे दै छिए